जेह्ड़ा साढ़ा डोगरी दा नाच होंदा ऐ ओह् ऐ कुड्ड सारे लोक कुड्डै चा बड़ा ऐ बड़ा गै मजा लैंदे होर बड़ा ऐ अच्छा डांस करदे ऐ ते नंद लैंदे न ओह् साढ़ा जेह्ड़ा डोगरी कुड्ड होंदा ऐ ओह् डोगरी डांस गाई गाइयै लोक कुड्डै च नचदे ऐ बड़ा दूरा दूरा लोक औंदे ऐ ओह्दे च बड़ा ऐ बड़ा ऐ मजेदार होंदा ऐ जेह्ड़े ओह् इम्मली दे पत्ते ओह् पता नेईं कऐह्दे ते मटका लेई ने डांस करदे न ते कन्नै धोतियां केह् पाए दा होंदा ऐ लेकिन ओह् डांस साढ़े देश आस्तै बड़ा जरूरी ऐ नच्चना चाहिदा ऐ अपनी खुशियां बनाना चाहिदियां खुशियें च गै सारी खुशियां मिलदियां न जे अस अगर दूए ई खुशी देगे असें ई खुशी मिलनी एह् ते नेईं ऐ अस अपने आपै च खुश रोह्गे ते अस अगले आदमियें गी खुश रखचै कदें बी अगर अस कुसै होर गी खुशी देगे ना असें ई बी खुशी मिलदी ऐ इत्त गल्ला साढ़े डोगरे दे बड़े सारे डांस न जेह्ड़े बड़ा जैदा नचदे न लोक ते गीतड़ू होई गे कुड्ड होई गेआ ते गीतड़ू गांदे जेल्लै ओल्लै बी बड़ा मजा आंह्दा ऐ ते बड़े सारे लोक ब्याह् कारजें ई घोडियां बी गांदे न एह् तां सारे लोक मुड़े दा ब्याह् होऐ तां घोड़ियां गांंदे न ते कुड़ियें दा ब्याह् होआ तां ओह् सुहाग गांदे न आखेआ इ'यां जंदा ऐ साढ़े डोगरी दे बड़े गै मिट्ठे मिट्ठे गाने होंदे न